हलो सर मैंने अभी दस तारीख़ के लिए कैब ऑर्डर की थी रायपुर के लिए तो सर क्या हुआ मैंने आप कैब भी मतलब बुक करवा ली थी पर प्रोब्लम ये हुआ है कि हमारे यहाँ किसी कारणवश मतलब हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो हमारे घर में जो है जो हमारे दादा जी उनका स्वर्गवास हो गया है तो इसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा पाएँगे हम नेक्स मंथ में जाना चाह रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि हम मैंने जो आपको जो राशि दी थी तो मतलब वो कम से कम मुझे वापस मिल जाएँगे तो परिवार में कुछ ना कुछ उसका वो यूज़ हो जाएगा अभी जैसे घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है हम ने वहाँ पर भी कुछ अर्जेंट काम के लिए ही वो कैब बुक की थी पर ने हमारा जाना नहीं हो पा रहा है तो इस लिए मैं चाह रही हूँ कि मुझे मैंने जो आपको राशि दी थी तो मैं आप के ऑफिस में आ कर क्या वो राशि मैं वापस ले सकती हूँ मिल जाए बहुत अच्छी बात है सर कोशिश करिएगा कि मुझे मैंने जितनी राशि दी है वो कैब का ऑर्डर कैंसिल कर के वो मुझे राशि दो तो मैं अगले महीने में मतलब अब जाना तो है ही हम को कुछ ऑफिशल काम से पर हम सोंच रहे हैं कि हम दूसरे आने वाले जो दिनों में जाएँगे पर अभी तो हमारा जाना नहीं होगा तो इस लिए आप हमें वो हमारी जो राशि है दस हज़ार रुपये तो वो वापस कर दीजिएगा